औ आं सिखि आनसलिक एबसुनि अफिसाव दंमोन अह हागोन हागोन दे औ औ अह ओरैनो नोंथांनि बैसोआ बेसेबांसो जाखो फर्टि टु अह आच्छा थिकआनो दं अब्ला नोङो फिफ्टि टु दिनैनिफ्राय ओह सिगां बोसोरफ्राव एबा नोंनि लाइमोन बैसोफ्राव नों माहायबाफोर मावोमोन नामा औ औ औ अब्लानि दायो माबा देहानि सानाय सुनाया बाहागो लानो थांबाय आरो ना अब्ला नों मोनसे खामानि मावनाया मोजां जागोन नामा जेब्ला जेब्ला नोङो फुटबल गेलेदोंमोन फुटबल गेलेनाय समाव जाय कचसार दङमोन एबा फुटबल गेलेनायाव नोंसोरो जेरैबायदि फार्स्त टाइमाव स्ट्रेसिं बियाम बायदि बायदि नोंसोर खालामबोदोंमोन जेरै खन बारनाय बायदि बायदि बेबायदिनो दिनो बियाम खालामबोदोंमोन बेफोरखौ नोङो नै दायो खालामनांगोन दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला देहाया नै दायो सानाय सुनायनिफ्राय एसेबां बारग'नो थाखाय नोङो सिगां समाव जि एकचारसाइसफोर खालामदोंमोन जेरैहाय नोङो देहानि थाखाय एबा देहानि मोजांनि थाखाय देहाखौ एसे गोगो लाखिबावनो थाखाय नोङो फुंआवनो सिखारनो नांगोन बियो रोखा फुंआवनो सिखारनानै नोङो एसेब्लाबो खारनो नांगोन एबा खारनो हायाब्लाबो नोङो थाबायनांगोन मेक्सिमाम नोङो टु किल'मिटार बा दुइ किल'मिटार थाबायनो नांगोन नोङो थाबायनायनि गेजेरजोंनो नोंनि जेथुनाखि देहानि एसे मानसिया कास्रायसिगोन जागोन थिक बेबादिनो थाबायनायनि गेजेरजों एबा थाबायनायनि अनगायैबो नोङो खायसे बियामफोरखौ नोङो एसे नोंनि बे बियामफोरखौ बानायनानै नोङो नोंनि देहाखौ एसे गोगोयै लाखिबावनो हागोना बे रोखा दा देहाखौ गोगो लाखिनो थाखाय नोङो खारनायजों लोगोसे नोंनि देहायाव बा नों फुटबल गेलेनाय समाव जेसेबांखिनि नों बियामफोर मोनदोंमोन बै बियामफोरखौ नोङो आबुङै मोजाङै लाबोफिन्नानै खालामब्ला नोंनि देहाया गोग्गो मेक्सिमाम गोग्गोयै थाबावगोना बेयो रोखा आरो आबुं दा बेनिखायनो नोङो बियामखौ मेक्सिमाम खालामबावनो नाजादो औ औ औ बेबायदिनो खालामबावनो नाजा आरो देहाखौ एसे गोग्गो लाखिबावनो नाजादो बैसोआथ' दंबावो नालाय नोंथांनिया दे जागोन दे अब्ला जागोन दे